हमरा सभके तऽ पहिले नहि रहै अत्ते बुझैवला नहि रहियै तऽ अङ्गूठे दए कऽ अङ्गूठे दए कऽ पैसा निकालै छलिये आब तऽ ई भए गेलै जे वे मोबाइल सँ मोबाइलमे पैसा दे छै तऽ ओहो नहि बुझऽ आबैए हमरा सभके हमरा सभके आब जतऽ वे इंटरनेट कहै छै ततऽ गेलहुँ ओकरा आधार देखेलहुँ आधार देखाके पैसा आयल कहबै देखियौ कनि पैसा एलै तऽ अङ्गूठा देलहुँ आओर बस पैसा निकाललहुँ अगर अङ्गूठा देलहुँ पैसा देलक तऽ देलक नहि तऽ कहतै जाउ एकरा देखिओगे बैंकपर जाउ बैंकपर देखियौ बैंकोपर गेलहुँ अङ्गूठे दैके निकललहुँ पैसा पैसा निकाललहुँ आब तऽ सभ अपने इंटरनेटके काम कए रहल यए हमरा सभके ई नहि होइए कयल हम सभ अङ्गूठेसँ काज करलहुँ अङ्गूठेसँ सभ चीज करै छियै पहिलुका लोक छियै हम सभ जानै छलिये कोनो कोनो चीज इंटरनेट ककरा कहै छै आओर कोनो चीज ककरा कहै छै हम सभ अङ्गूठेसँ निकालै छियै पैसा